बर' आइजोफोरनो जि सोंनो थाखाय जोंहा फार्स्ट आवनो साल खुन्था नांगौ सालखुन्थानिफ्राय ओरै बान गोजा थाबाय थार थाबाय रासो थाबाय गनसा थाबाय नो थाबाय बौदांगि थाबाय ओरै गरखा थाबाय माखु थाबाय ओरै नो नोखौ नो थाबाय आरो ओमफाय नोनिफ्राय ओरै मुस्रायाव खुन्दुं साबाय ओमफाय बिनि जखाया जाबाय गांसेयाव ननै थायो ओमफाय बे गुवारखौथ' मुफ्से थायो बेखौ साननाय जाया आरो माने बे जिया गामसाया दाबा जों खुनु फाखुवाया साबसिन जायो आरो फाखुवा खुन्दुङा गाननोबो मोजां जायो फाखुवाजोंसो दायो बे माबाखौ बांसिनानो दस्रा दस्रि खुन्दुङा मबेबा खुन्दुङा माने फलेस्तार जेटफ्लाय फ्रा गरम जायो फाखुवाया गुसु जायो आरो बेनि थाखाय फाखुवा खुन्दुंजों दानाया मोजांसिन जायो आरो गाननो मोजांसिन जायो जिखौ सोंनाया जोङो बै माबाजों सोङो आरो मोजाङै मथन सोङो मा माबायाव खुन्थायाव खुन्था दोबाय खुन्था द मोनसेथिं मोननै थायो मोनसेथिं मोनथाम थायो खुन्थायाव माबानानै ओरै ज' माबाजों ख्रिल जों सोंबाय आरो जों ख्रिल जों सोंनानै ओरै ओरै सोङै सोङै सोंनानै जोबथाबा ओरै गान्दैयाव फानबाय ओरै खायथाजों खायबाय ओरै बानगोजा थाबाय ओरै बानगोजानिफ्राय ओरै मा होनो सैमा होनो मोनसेखौ सैमा बिदि मोननै मोनथाम थाबाय आरो महर मोनसे ओरैनो साखि माबानाय मोनसे ओरैनो सैमा मोनसे होनो आरो बेखौनो मोनथामखौ बेजों आराम सोंनानै थोरलांनांगौ आरो थोरै थोरै थोरनानै जोब्बा मु फुनबाय मु फुननानै मुवा जोबथाहैयोबा बेहाय गान्दैयाव आराम फानलांबाय आरो फाननानै माबाबा थिखोनानै साल खुन्थायाव बहायहैबाय बहायनायनिफ्राय आरो ओरै नो खनफिनबाय नो खननानै मु नो खनखांनानै जोब्बा ओरै जि दाबाय आरो दानानै बिदिनो गांसेयाव मुनै मुनै मुनै दालांबाय थानांगौ आरो ओरै मोखां दादोलाय ओरै मोखां दाना जोब्बा आरो मु दा माबानाय मोनबा मुसे हाब्बाय होनसैलाय मुसे हाबनानै आरो मुसे हाब्बा गांसे हाहैबाय आरो बिदि दालाङो